खाना बनाबएके कार्यके जरूरी नहि छै कि खाली महिला ही करए पुरुष भी करए छै अहाँ जहाँ तक की देखल जाए तऽ देश विदेश पूरा आंकड़ा मिलाएल जाए तऽ एक बहुत अच्छा हलवाइ आ सेफ एक पुरुष ही होइत छै नहि की महिला जेकरासँ ई पता चलए छै कि खाना बनाबएके काम धाम खाली महिला नहि करए छै पुरुष भी करि सकए छै जे ई सोचय छै ओकर ई गलत सोच छै महिला ही घरके खाना बनेतै घरके देखभाल खाली महिला ही करतै ई बहुत गलत सोच छै पुरुष भी बहुत अच्छा खाना बनाबै छै एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंटमे या होटल जहाँ भी देखब पुरुष ही सेफके रूपमे कूकके रूपमे पुरुष ही रहए छै नहि कि महिला रहए छै महिलाके मुताबिक पुरुष बहुत बहुत अच्छा खाना बनाबए छै